मुंहिंजे घर में बुज़ुर्ग मुंहिंजा ॾाॾा ॾाॾी आहिनि ऐं उन्हनि खे रांधियूं खेॾणु जाम वणंदो आहे हालांकी हू पद दौड़ जूं रांधियूं न खेॾी सघंदा आहिनि हुननि खे रांधियूं जीअं की लूडो चैस चिदन ताश जाम वणंदियूं आहिनि ऐं हुननि मूंखे जाम तरह जूं गेमियूं सेखारियूं अथऊं ऐं हू मूंसां गॾु मुंहिंजी मनपसंद जा गेम उनो बि मूसां गॾु खेॾंदा आहिनि ऐं असां गॾु मिली करे सॼा परिवार राति जे टाइम ते रोज़ु उनो खेॾंदा आहियूं